उदालगुरी जिललायाव न' भारानि सोमोन्दै मा बुंबावनो न' लानानै न' गथ'फोर स्थुदेन्तफोर फरायनायनियाव मोनसे मोनसे रुमाव जि न'आ फ्ल'रा फाखा बेफोरो एगहाजार फनद्रस' बेफोरबायदि आरो बिनिफ्राय खायसेनाथ' ओरैनो दुखिया दुखिया गथ'फोरनिफ्राबो फरायनाय नामाव थाफैयोना बिसोरो जिखुनु न'वाव थर्जा बेरा आरो हानिबाबो बिसोर थायो बिदिनो फासस' सयस' बेबायदि आरो आर बिनिफ्रायथ' जायफोरनाव सोब सुबिदा दङ बेसिना दैयाबो साप्लाय थागोन सोरनाबा सोरनाबा दैख'राव खावनांगौ आरो उदालगुरिआवथ' बहुद आइरन जायगा दा बहाय जायफोरनि न'वाव ओ दै सुबिदा बिसोरना एसे दामा बारासिन आरो बिनिफ्राय आरो बे साख्रिआवला साख्रि मावनायफोराथ' आजिखालि सब फेसिलिटि गोनांआवसो थायो एथास बाथ्रुम एथास लेथ्रिन बेफारबायदियाव थायो बिसोरो आद नय हाजार हालागै थाङो आरो फेमिलि थानायफोरा आरो बिनिफ्राय आरो बिनि खमसिनबो थायो सारि हाजार आराइ हाजार रुम लानानै रुम ओ सुबिदा फेसिलिथि लानानै फेसिलिथि बेबादि थायो आरो बेनिफ्राय स्थुदेन्तफोरनियाथ' जे जोंनिया उदालगुरिआ फिसा जायगाना फिसा जायगानि थाखाय बेवहाय बांद्राय न' भाराया हाउस रेन्त आ बांद्राय नङा आरो एसे खमावनो सलियो जायगा हिसाबै जायगा जायगा गिदिरबाथ' बारा जागौमोन जोंना माने गामि एरियाथ' दासिमबो गामि एरियायावनो दङ जोङो एखायनो जोंनि न' भाराफ्रा स्थुदेन्तफोरना बाराद्राय नङा आरो एग हाजार दुइ हाजार जायफ्रा एसे न'खराव थाखा फैसा थानाय बिसोरनिया एसे मोजां न' नायनानै दोननोसै बिसोरना एसे बाराबो जायो आरो आरो जायफ्राथ' खस्थ ' मस्थ' आबाद मावग्रा मानसि बांसिनना बिसोर एसे खम खम रेन्तआवनो दोनबाय दोनो आरो बेनोसै